नमस्ते हाँ आपके यहाँ मछलियाँ बिकती हैं क्या हाँ हमें रोहू मछली चाहिए

हम्म हमें रोहू मछलियाँ एक किलो चाहिए और कौन कौन सी मछलियाँ हैं हाँ हाँ हाँ लेकिन आपने झींगा नहीं बताया हाँ झींगुआ नहीं है को रखना चाहिए सब मछलियाँ जो हैं तो इस को भी रखना चाहिए किसी का मन करे खाने के लिए तो तो मछलियों का रेट क्या है सारी मछलियों का जो बताया है

लेकिन रोहू मछलियाँ मुझे बहुत पसंद हैं उसको ना मुझे चाहिए अच्छी होनी चाहिए पीस ख़राब उराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तेदार भी आ रहें हैं अच्छा नहीं रहेगा तो जानते हो ना अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे तो हाँ आ जाना चाहिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए कश्टमर भी खाते हैं हाँ कस्टमर दिखाते हैं कुछ और देते कुछ हैं

हाँ तो कुछ मेरे यहाँ रिश्तेदार आए थे मैंने सोचा कि थोड़ा मैं मतलब कस्टमर से कह कर थोड़ा मैं मतलब मछली लेना चाहती हूँ तो मैं भेज दूँगी अभी मतलब एक दो घंटे में तो मतलब मछलियाँ दे देना अच्छी देना मछलियाँ मतलब कहीं ख़राब उराब हाँ ठीक है

हाँ अच्छे से सब मछलियाँ ज़िन्दा हैं ना

हाँ ठीक है

हाँ हाँ

हाँ देखिए माल बढ़िया होना चाहिए ख़राब नहीं होना नहीं तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा हाँ ठीक है वही तो मैं भी सोचती हूँ

हाँ हाँ

हाँ तब अच्छे से हाँ नमस्कार